अ'ऊं तमन्ना सिंह जम्मुआं दी रैह्ने आह्ली अ'ऊं अज्ज गल्ल करना चाह्न्नी आं प्हाड़ें दे उप्पर चढ़ने दी जम्मू शैह्र तुसें पता ऐ जम्मू ते इत्थें हिल स्टेशन इक किसम दा प्हाड़ी इलाका ते प्हाड़ा साढ़े इयां न जियां आक्खो शिड़कै उत्थें जाना होंदा शिड़का ते उप्परों जाना ते प्हाड़ा उप्परों जाना साढ़े लेई इक्को गल्ल होई गेई प्हाड़ चढ़ना बड़ी चंगी गल्ल होंदी ऐ एह्दे कन्नै सेह्त बी स्हेई रौंह्दी अस फिट्ट रौह्न्ने आं प्हाड़ें दे उप्पर हर बेल्लै अलग अलग ग्री ताज़ी हवा होंदी अच्छी चीजां होंदियां बमारियां घट्ट लगदियां प्लयूशन घट्ट होंदा हून तुस चली जाओ जियां तुस बड्डे इलाके च चली जाओ जित्थें प्हाड़ प्हूड़ निं होंदे बूह्टा बाह्टे निं लग्गे दे होंदे उत्थें किन्ना प्लयूशन होंदा हून दिल्ली गी गै तुस दिक्खी लैओ दिल्ली च किन्ना प्लयूशन ऐ उत्थें कोई प्हाड़ प्हूड़े थोह्ड़े ऐ नां कोई बूह्टे बाह्टे होंदे हून जम्मू साढ़ा जेह्ड़ा इकदम ग्रीन सिटी ऐ इक किसम दी इत्थें बूह्टे बाह्टे लग्गे दे ताजी हवा तुस प्हाड़ें आह्ले पास्सै जाओ प्हाड़ पर जाओ इन्नी चंगी चीजां होंदियां ताजी कोई बमारी निं लगदी साह् लैने दी बी निं होंदी कक्ख बी तुस हून उत्थें चली जाओ बड्डे शैह्रें च चली जाह्गे अगर तुस जियां दिल्ली बम्बे चली जाह्गे उत्थें निक्के निक्के ञ्यानें गी किन्नियां बमारियां लग्गी दियां होंदियां कैह्दे लेई क्योंकि उत्थें ताजी ब्हाऽ निं थ्होंदी ते इत्थें साढ़े इत्थें एह् ऐ कि ताजी ब्हाऽ थ्होनी ताजी सब्जियां थ्होनियां प्हाड़ें दे उप्पर केह् आखगे पक्षी चैह् चहा दे हून जियां इक प्हाड़ दी गल्ल सनानी आं में तुसें हून गेदे हे पिछले म्हीने गै इद्धर बैष्णो माता बैष्णो माता केड्डा बड्डा प्हाड़ ऐ ठीक ऐ माता रानी उत्थें रौंह्दी ऐ धार्मिक स्थान ऐ अस गे उत्थें प्हा बैष्णो माता गे प्हाड़ियां चढ़दे चढ़दे इन्ना मजा आया पूरे ग्रुप कन्नै गेदे हे हसदे नचदे टप्पदे ते उत्थेैं केह् होंदा कि कन्नै कन्नै साढ़ै इक ते साढ़ी सेह्त स्हेई रौंह्दी ते दूआ ताजी हवा लभदी कन्नै साढ़ा शरीर खुल्लेआ रौंह्दा फिट्ट रौंह्दा जियां हून जियां तुस आक्खने ओ कि लोग जंदे जिम्मा जुम्मा च साढ़े जेह् लोकें गी जिम्म जाने दी जरूरत गै निं क्यों क्योंकि इद्धर प्हाड़ियें दे उप्पर रौह्ना प्हाड़ चढ़ना एह् सब तो बड्डी ऐक्सरसाइज होंदी एह् आम होई गेआ जेह्ड़ा एह् इक सबतों बड्डी चीज ऐ कि जिसलै तुस प्हाड़ियां चढ़गेओ चलना इक किसम दा बड़ी चंगी गल्ल होंदी तुस दिक्खी लैगेओ जेह्ड़े बड्डे बड्डे विशेशज्ञ बी होंदे न जेह्ड़े साईंटिस्ट सूटिंस्ट ओह् बी इ'यै आखदे कि जिन्ना तुस प्हाड़ चढ़गेओ जिन्ना तुस चलगेओ प्हाड़ बी केह् चढ़ने जिन्ना तुस चलगेओ ते इन्ना चंगा होंदा हून तुस दिखदे साढ़े इत्थें निक्के निक्के ञ्यानें बी प्हाड़ियें उप्पर इ'यां चढ़ी जंदे जियां कोई आम रस्ते पर जाना होंदा एड्डे एड्डे डग्गियां लेदियां रस्ते पर सिरै दे उप्पर चुक्की दियां घाह् दियां ताजियें सब्जियें दियां दियां थल्लूं दा उप्पर धोड़ी लेई जंदे न मजे कन्नै निक्के निक्के ञ्यानें गी इ'यां दिक्खी लैओ हून अस इद्धर गेदे हे केह् आखदे ऐ देवी पिंडी ओह् बी इक प्हाड़ ऐ उद्धर बी निक्के निक्के इ'यां निक्का जेआ रस्ता ऐ इक पास्सै थ'ल्लै नैह्र चला दी ताजी पानी दी इकदम स्वच्छ पानी उत्थूं गै पिया दे बी लोक ठंडा इकदम ते दूए पास्सै इन्नी शैल ताजी ताजी हवा चला दी बूह्टे लग्गे दे पक्षी इन्ने शैल शैल जेह्ड़े इद्धर तुसें सिटी बिच्च नेईं लभदे जेह्ड़ी उद्धर चीजां दिक्खने आह्लियां होंदियां लोकें बाह्रों आंदे लोक दिक्खने लेई साढ़े इत्थें प्हाड़ प्हाड़ें उप्पर तुस आक्खो हून हून लोग किन्ने जादा जियां हून होई इक क्लाइबिंग करना प्हाड़ा दे उप्पर चढ़ना एह् बी इक अज्जकल इक नमीं जनरेशन दा इक शौंक ऐ एह्दे लेई बी किन्ने किन्ने अवार्ड बी थ्होंदे पुरस्कार थ्होंदे लोकें गी हून तुस दिक्खो किन्ने कोई हिमालय दी चोटी दे उप्पर चढ़ा दा प्हाड़ा उप्पर चढ़ा दा हिमालय उप्पर चढ़ा दा कदें कोई प्हाड़ उप्पर चढ़ा दा ओह्दा बी इक मतलब पूरे देश बिच्च इक नांऽ होंदा एह्दे बिच्च बी तुस अपना इक कैरियर बनाई सकने ओ एह् बी इक कम्म होएआ अज्जकल एह्दे च बड़ी जादा तुसेंगी उपलब्दियां थ्होंदियां न